हेलो हाँ कौन बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं लीला देवी मधेपुरा से तो आप जेवर की दुकान है आपकी क्या

हमको खरीदना है तो क्या दर देते हैं नहीं देते हैं आप ही न बोलिएगा हमको जेवर पसन्द करना है तो लेना नेकलेस लेना है

तो साथ दीजिएगा तो हम ले लेंगे गारण्टी अच्छी रहेगी तो वही कह रहे हैं रेगुलर ग्राहक हैं तो कुछ तो कमी बेसी कीजिएगा ना हाँ तो कीजिए अच्छा ठीक है इधर कोई दिक्कत नहीं है वह भी ले लेंगे और चाँदी भी है वह क्या दर देते हैं पायल भी लेना है हाँ तो देंगे कुछ कम कीजिए तब हम ले लेंगे रेगुलर का ग्राहक हैं तो आएँगे देंगे सबकुछ साथ दीजिएगा तो तभी ना ठीक रहेगा तो ले लेंगे हाँ हाँ हाँ अच्छा अथी ई अथी पसन्द होगा तब ना हम लेकर जाते हैं पसन्द करेगा तो पहनाकर देखेंगे हाँ पहनेंगे हाँ ठीक है लेते हैं दीजिए हम लेकर चले जाएँगे घर जाएँगे ना तब पहनेंगे अच्छा लगता है अच्छा आएँगे चौबीस कैरेट है कि बाइस कैरेट है कौन अच्छा आता है हँ बोलिए ना नाको भी तो लेंगे तो उसमें बताइएगा लेंगे नाक भी तो लेना है हाँ